روایتی فنون اور خطاطی نے برصغیر میں اردو بولنے والے طبقات کے فنی اظہار پر گہرا اثر ڈالا ہے ان فنون نے نہ صرف مذہبی بلکہ تہذیبی و ثقافتی سطح پر بھی اظہار کے نئے زاویے فراہم کیے ہیں خاص طور پر اسلامی خطاطی مغلیہ مصوری نقش و نگار اور آرکیٹیکچر میں اردو زبان بولنے والے طبقات نے مذہبی تحریروں مساجد درگاہوں اور مدرسوں کی عمارتوں میں خوش خطی اور آرائشی فنون کو فکری و جمالیاتی اظہار کے طور پر اپنایا ہے ان فنون کی مدد سے فنکاروں نے اپنے روحانی احساسات تہذیبی ورثے اور فکری رجحانات کو ایک دیدہ زیب اور با معنی صورت میں پیش کیا جس نے اردو تہذیب کی شناخت کو جلا بخشی